मेरी बात साईं इस्टोर से हो रही है क्या सर मुझे आईफ़ोन फ़ोट्टी के बारे में जानकारी चाहिए थी सर मुझे आईफ़ोन फ़ोट्टी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते सर मुझे छः सौ अट्ठाईस चलेगा सर मुझे इसका प्राइस क्या होगा सर मुझे सिल्वर कलर के बारे में जानकारी चाहिए थोड़ी तो सर सर मुझे कितने का पड़ेगा आपकी इस्टोर से ठीक है सर ठीक है सर मैं आपकी दुकान आता हूँ सर थैंक यू